یہاں کافی طرح کے اسکول کالجز ہیں جو کہیں تو مفت پڑھائی ہوتی ہے اور کہیں پیسوں میں پڑھائی ہوتی ہے اور یہاں اسکول میں ایڈمیشن کے بھی بہت سارے طریقے ہیں جیسے انٹرنس دینا پڑتا ہے ٹیسٹ کوالیفائیڈ کرنا پڑتا ہے انٹرویو دینا پڑتا ہے کہیں بس یہ رہتا ہے کہ انٹرویو دینا ہے آدھار کارڈ لگتا ہے اور ٹی سی وغیرہ لگتی ہے اسی طرح سے اسکول میں ایڈمیشن لیا جاتا ہے اور جو سرکاری اسکولوں میں ہوتے ہیں وہاں بچوں کی فیس نہیں جاتی مفت میں پڑھایا جاتا ہے مفت میں ساری چیزیں کورس وغیرہ سب مفت میں ملتا ہے اور وہاں کوئی فیس بھی نہیں لی جاتی اور جو یونیورسٹیز وغیرہ ہوتی ہیں وہاں انٹرنس ہوتا ہے اس کے بعد بھی انٹرویو بھی رہتا ہے اور فیس بھی یہاں کی اچھی خاصی ہوتی ہے کوئی بھی پڑھائی یہاں فری میں نہیں ہوتی کورس وغیرہ ساری چیزیں پیسوں میں لی جاتی ہیں